हैल्लो नमस्ते मैम जी ओह् असें अपने थोह्ड़े जमीन दे बारे च गल्ल करनी ही कि साढ़ी जमीन बिच कब्जा करी ओड़ा दा ते असें ओह्दे बारे केस कराना हा ओह्दे बारे थोह्ड़ी नेही गल्ल करनी ही हां ते तुसें कैह्लूं टाइम थ्होगा असें गल्ल करनी ही थोह्ड़ी जां फ्ही तुसें फोनै सनाई लैह्चै केह् गल्ल ऐ पंज मिंट गै न अस इत्थै गै रौंह्दे सूल कलोनी बिच हां इत्थै गै साढ़ी जमीन थोह्ड़ा जमीन दा मसला होई दा हा हां ते एह् केस कराना हां साढ़ी जमीन मतलब कि कुसै अपने नाम करी ओड़ी दी फ्ही तुस सनाओ असें अच्छा ते हां बा तुस सनाई ओड़ो कि असें कुत्थै औना म तुस कुत्थै लब्भगे असें किन्ने बजे औना चलो ठीक ऐ करी ओड़ेओ फोन ठीक ऐ